हा असांजे शहर में त कच्छ में माता जो मढ़ ई सभिनी खां वधीक मशहूरु आहे ऐं उते आशा पुरा मां कच्छ जी देवीअ जी पूॼा कई वेंदी आहे जिनि जो संॿंध धर्म सां आहे ऐं असां त हरु नवरात्रीअ में उते वेंदा आहियूं गरबा कंदा आहियूं ऐं माता जे मंदर में मथो टेकींदा आहियूं पूॼा कंदा आहियूं परसाद चढ़ाईंदा आहियूं परसाद खाईंदा आहियूं ऐं उते घुमण जो बि तमामु सुठो आहे धर्म धर्म जो क्षेत्र आहे साक्षात कच्छ जी कुलदेवी आहे आशा पुरा माता असांजे कच्छ जो उहो तमामु मशहूरु मंदरु आहे जंहिंखे माता जो मढ़ चवंदा आहिनि उन में नवरात्रीअ में त तमामु धूम लॻंदी आहे पैरु रखण तक जी बि जॻहि न हूंदी आहे ऐं असां त हरु नवरात्रीअ में उते वेंदा आहियूं ऐं मां त उते चङा दफ़ा वई आहियां ऐं मुंहिंजो त मनु जामु लॻंदो आहे ऐं असां त नवरात्री न बि हूंदी आहे त बि असां उते वेंदा आहियूं ऐं मथो टेकींदा आहियूं दर्शन कंदा आहियूं पूॼा कंदा आहियूं ऐं तमामु घणो सुठो आहे ऐं उते मन जी शांति मिलंदी आहे त इते जेके महिमान आहिनि उहे वञी सघनि था दर्शन करे सघनि था मज़ो माणे सघनि था त तमामु घणो सुठो आहे उहो मंदरु